हैल्लो हांजी हांजी मैं सेब लेने हे चार पंज पेटियां सेब लेने हे मैं हां चार पंज पेटियां लेने साफ होने चाहिदे मतलब सड़े शड़े दे नि होने चाहिदे शैल होने चाहिदे हां हां हां हां खट्टे सेब नि होने चाहिदे यां सड़े दे नि होने चाहिदे हां मिट्ठे सेब होने चाहिदे शैल ठीक ठाक ते

मैं पंज छे पेटियां लेने चार पंज पेटियां होन छे सत्त पेटियां न हां मैं दिक्खी लेगी ना शैल होइये ना फिर में कोई छे सत्त पेटियां लेनियां न हां ठीक ऐ ठीक ऐ मैं कल औगी औगी में कल कल औगी में ते आह्नियै फ्ही में दिक्खुड़गी अच्छा